डोगरी भाशा च खासा किश लिखेआ जा करदा ऐ जि'यां डोगरी कवतां लखोआ करदी ऐ डोगरी क्हानी लखोआ करदी ऐ डोगरी च नावल लखोआ करदा ऐ डोगरी च ऐस्से बी लखोआ करदे न डोगरी च ऐसी कोई विधा निं ऐ जेह्ड़ी दूई भाशा च लखोंदी ऐ ते डोगरी च नेईं लखोआ करदी अगर अस ओह्दे मयार दी गल्ल करचै ते शुरू थमां गै जैल्लै उन्नी सौ चरताली कोला एह् डोगरी सस्थां दी नींह् रखी गेई ते लिट्रेचर जेह्ड़ा हा डोगरी दा लखोना शुरू होआ लिखित रूप च साढ़ै सामनै आया उस टाइम च बड़ा घट्ट लिट्रेचर लखोंदा हा लेकिन अज्ज कल ते बड़ा मता लिट्रेचर जेह्ड़ा ऐ ओह् लखोआ करदा ऐ डोगरी भाशा अपने आप च बड़ी समृद्ध ऐ लिट्रेचर गी लेइयै लिट्रेचर च अस जिसलै कविता गी पढ़ने आं तो केईं बारी असेंई कविता च जेह्ड़ियां विधां होंदियां न जि'यां छंदमुक्त ऐ जां स्वछंद ऐ जां गजल ऐ जां कुंडली ऐ जां दोहा ऐ ऐसी मतलब कोई बी ओह्दी तरीका नेईं ऐ जेह्ड़ा एह्दे च नेईं प्रयोग होंदा हर इक तरीकै कन्नै जि'यां गजल च वेदपाल दीप होर उ'नें शुरूआत कीती ही ओह्दे बाद रामनाथ शास्त्री होरें प्रयास कीते काफी अच्छे प्रयोग होए एह्दे च और खास करियै अज्ज तकर जिसलै गजल दी गल्ल करचै तां गजल जेह्ड़ी ऐ ओ्ह् अपने पूरे मयार च आई ए दी ऐ पूरे फार्म च ऐ और लोकें च बड़ी पसंद कीती जंदी ऐ कविता दी गल्ल होऐ जां गीत दी गल्ल होऐ तो मते हारे गीत जेह्ड़े न रेडियो उप्पर गाए जा करदे न काफी नमीं यंग जनरेशन दे बच्चे बी उसी गा करदे न पराने लोकें बी गाए दे न

वेदपाल दीप दा परतियै जां पद्मा सचदेव जी के इ'नें इ ऐसा नांऽ पैदा कीता डोगरी च जेह्ड़ा इस थमां पैह्ले अस उम्मीद नेही करी सकदे अज्ज असेंगी लगदा की साढ़ी डोगरी पूरी चाल्ली सग्गोसार ऐ ओहदे च कुसै चाल्ली दी कमी नेईं ऐ डोगरी भाशा च लिट्रेचर जोल्लै उपन्यास दी गल्ल करचै लिट्रेचर गी लेइयै उपन्यास बड़े मते लिखे गेदे न और अच्छे और मयारी उपन्यास लिखे गेदे न उ'नेंगी साहित्य अकैडमी नै पुरस्कार बी दित्ते दे न उ'नेंगी जम्मू दी साढ़ी कल्चरल अकैडमी नै बी अवार्ड दिते दे न फिर क्हानियें दी गल्ल होऐ ते क्हानियें च काफी अच्छे स्तर दी क्हानियां असेंगी सुनने च पढ़ने च मिलदियां न और उ'नेंगी बी अवार्ड दिते गेदे न कुल्ल मलाइयै दिक्खेआ जा तां डोगरी भाशां इक ऐसी मतलब कोई बी लिट्रेचर च ऐसी कोई बी विधा नि ऐ जेह्दे उप्पर कम्म निं होए दा और सारियें विधाऐं उप्पर अच्छा कम्म होआ करा ऐ साढ़े कोल लेखकें दी तदाद बी बड़ी मती ऐ कताबें दी तदाद बी बड़ी मती ऐ और और पैह्ले ते जिन्नियां कताबां इक साल च छपदियां उन्नियां अज्ज क इक म्हीनें च छपा करदियां न हर साल साढ़े कोल सौ डेढ सौ कताब जेह्ड़ी ऐ ओह् नमीं आवा करदी ऐ नमें लेखक जेह्ड़े जुवा वर्ग ऐ ओह् बी डोगरी भाशा कन्नै जुड़ा करदा ऐ ओह् बी काफी हद्द तक अच्छा लिखा बी करदा ऐ ठीक ऐ शुरूआत च कुछ चीजां जेह्डियां होंदियां न ओह् कमियां पेशियां रौह्दियां न क्योंकी बिगनर होंदा ऐ इसी एह् इक कविता दा इक बड़ा गैह्रा समंदर ऐ ओह्दे च उसी केईं बारी नेईं बी समझ आंदी कुल्ल मलाइयै बहुत अच्छा